मुरगा फारमवला होइ छै कोना ओहिमे होइ छै कोना कि करै छै खिलबै छै पिलबै छै कोना रखै छै कोना पालै छै कोनाके ओकर बेबस्था होबै छै हमर आओर फारमवला ओना कतना कोना बिक्री होइ छै कतना फायदा होइ छै अपने आदमी करै छै

मुरगी फारमवलामे कोना खिलाबऽ पिलाबऽ ओकर चारा कोना होइ छै कोना पालै छै कोना ओकर जे सफा सफैअत होइ छै सफा सफैअत करिके तब ओकरा रखै पड़ै छै कोना हर चीजमे साफ सुथरा करिके रखै पड़ै छै ओकर चारा मिलै छै मुरगा फारममे कोना फायदा होबै छै हर चीजके सुविधा भेलै हँ

मजदूर आदमी मजदूर करै छै बहुत अच्छा इसकुल छै गाछ बिरिछ छै हवा बढ़िआँ छै हर चीजके सुविधा छै